جی بتائیں کیا سیوا کر سکتے ہیں ہم آپ کی

اچھا اچھا جی جی جی مل سکتا ہے تو ایک کام کریں آپ ہمارے جو وہ نزدیکی بھی آپ کے گھر کے پاس جو بھی برانچ ہیں وہاں پر آ کر ہم سے بات کریں ہم آپ سے تفصیل سے بتائیں گے کہ لون کے لیے کیا کیا چاہیے ٹھیک ہے بھیا اوکے